دیش میں تعلیم کی بہت کمی ہے پڑھین پڑھانے والے کی کمی نہیں ہے بس کچھ لوگوں کی مجبوری ہے اور کچھ کے پاس پیسوں کی کمی ہے اس لیے انہیں تعلیم حاصل نہیں ہو پاتی ہمارے یہاں سرکار نے سرکاری اسکول بنوائے ہیں لیکن وہ یہاں سے بہت دور ہے اس لیے ہمیں تعلیم حاصل نہیں ہو پاتی اور صبح کام پہ جانے والے لوگوں کے لیے گاڑی کا انتظام نہیں ہے اور کوس دور چلنے کے بعد لوگوں کو آٹو یا رکشا ملتا ہے تب وہ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور ہمارے یہاں پر بڑھتا پالوشن انسان کی جان لے سکتا ہے ریل گاڑی کا دھواں اور موٹر سائیکل کا دھواں بہت پالوشن پھیلاتا ہے جوکہ بہت ہانیکارک ہے اور پلاسٹک پالوشن لوگ سامان پلاسٹک کی تھیلی میں دیتے ہیں اور لوگ پھر انہیں تھیلیوں کو سڑکوں پر نالیوں میں پھینک دیتے ہیں